ओके साताचें पुरासांव आमचो एश वेनसडे जालो म्होणसोर पांच सन पांचवो संडे आसता पळय मोस्ट्ली पांचवो संडे पासाचो आयतार म्हणल्यार चडशा जाग्यार जेजूक लायक दिमी मारलेलो जेजूक खुरसार घेवन वोत्ताय बट आमच्या थिंगा लायक तो कोन्नाय किद्याक आमकां मंडी साताच्या पुरसाक वोसाक ओशें आसता की एश वेनसडे जावन पांचवो संडे आनी तेजो मंडे येता त्या दिसा हें फेस्त आसता सो हे पावटी टेंव्टी सेवेंतार येयलां मार्चाचे आनी हें फेस्त लायक पयलीं पयलीं लायक सोगल्याक जातालें एवरी चर्च म्हुणताय तें आनी इवन नॉट इन ऑनली इन गोवा बट आवटसायड गोवा अल्सो इंटरनॅशनल रोमांत आनी ती ते सायडीकूय जातालें बट आतां ओशें जालेलें आहा की दोनू जाग्याचेर जातालें रोमांत आनी गोवांत गोवांत म्हणल्यार गोवा वेल्ल्याकूच सेट एण्ड्रू चर्चीन जातालें बट आतां रोमांतूय बोन केलां खूंय आनी ह्या फेस्ताक ओशें जाता की फेरी कितें जाता कितें जाता बट सेंट प्रोसेशन साताच्या पुरसाक लायक जाय ते सांत आसताय लायक सांतचो सांत आतां सेंट झेवियर मागीर सेंट जोजफ वाझ ते भाशेन सोगले जितले सांत आहाय मागीर जेझूचो खुरिसार मारलोलो मागीर डेविलाचो ते दोरून लायक तागडेन दोरून जोकताय पोय ते लोगून लायक सोगले इतले सांत थर्टी काय थर्टी वन कितले सांत आहाय तें आमचें लायक प्रोसेशन जाता आनी गांवचो लोक तेंका खांद्यार दोरून चार जाण खांद्यार दोरून तांकां लायक एक रावंड सर्कल मात्ताय आनी ते जे लोक लायक पोंदान देव भोक्तीपोणान तेंकां पोंदच्यानूय वोयता लोक आनी फुलां घालता मागी वात्यो घालता हें चोडशें सांचे जाता चारांक वो तिनाकं ते भशेन लायक वोत बी चोड येता ते पोरमाणे लायक ते तीन ते चार ओशें धोत्ताय ह्या टायमा जाता आनी मागीर तें लेट लोगू जाता सो मीस बी जालें म्होणटोच साताचें पुरसांव जाता मागी पुरसांव जावंक लोक थोडो भायलो लोक सोमोज चड पयसुल्लो येयल्यार थिंगांच सातांक धोत्ता तेन्ना लायक एक मीस जावंक आनी सातां पत्तून केन्ना गेद जाताय एक व्होडलें लायक टन मारून येताय रोस्त्याच्यान तेन्ना येयले म्होणसोर एक लायक एक शिकोण आसता फादर एक टॉक दिता तेंचेर लायक सातांचेर लायक इमपोटंट सांगता तेन्ना लायक लोक पोंदां वोयता पयसुल्लो लोक थिंगां उमो घेता आनी केन्ना केन्ना थिंगां दोत्ताय ते पूण चोडशे मागीर भित व्होत्ताय लायक ते एक सारकें जावपा लागोन भितोच्यान मागी दोन दीस कितो उमो आसता किद्या आमकां दुसरे संडे आमचो पास आसता तेका लागोन हे फेस्ताक लायक थोडो लायक किद्या तेणी पोवना म्होणोन भायलो लोगून लोक येता विजीट कोरपा हें साताचें पुरसां आनी सोगलें सांत मेवटा आनी एकूच कोडे लायक एक नीव थींग किदें म्होण आतां जालां तें किद्याक पोयलीं सगल्यांक जातालें बट आतां एकूच कोडे जालां सो बुरग्यांक दाखोपाक लागोन तेजी इमपोटंस सांगपा लागो लायक एक एक सांत कसो दिसतालो एक कोडेंच मेवता लायक कितले सांत आहाय आमकां लोगू खोबोर आसची ना इतले सांत आहाय म्होणोन सो तेका लागोन एक लायक एक फुल्ली लायक हें हॅप्पी एनवायरमेंट जाता आनी फॅमिली फेंन्स येयलो लोकांगेर येता सो एक एक ओकेजन जाता जें लॅन सिजनान जाता बट एक व्होडलें लायक एक फेस्टीवल कोशें जाता दो फादर म्हणटा की आमी लायक वॅज ओ नॉनवॅज आमी वॅज रावताय त्या दिसांनी बट नॉनवॅज आमी लोकांक करुंकू पोडटा किद्या लोक येता सो ती एक क्रोन्ट्रोवसी आसताच बट एक लायक